سنگنگ یا ڈانسنگ کے ٹائم سب کوئی بہت زیادہ ہیپی ہوتا ہے اور ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے جیسے کہ ہنسنا خود ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارا دل بھی خوش ہوتا ہے اور جب دل خوش ہوتا ہے تو ہماری ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے اور ڈانسنگ کے ٹائم سبھی فیسٹیول میں سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ڈانسنگ کے ٹائم سب بہت زیادہ ہیپی ہوتے ہیں جو کرتا ہے وہ تو خوش ہوتا ہی ہے ساتھ میں جو ڈانسنگ یا سنگنگ دیکھ رہا ہوتا ہے جو سن رہا ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہیپی ہوتا ہے جس سے ہیلتھ کے لیے جو بہت زیادہ اچھا ہے خوش رہنا ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اور سنگنگ اور ڈانسنگ کو دیکھ کر فیسٹیولس پہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور اسی لیے ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے